हैलो अज्ज अं'ऊ तुसें सनाना चाह्नी आं कि जेह्के थोआढ़े न्याने न ओह् इक अपने शैह्रे दे स्कूले शा दुए शैह्रे दे स्कूलै च की जंदे न ते उनेंगी केह् केह् मुश्किलां औंदियां न उत्थें जाने आस्तै ते जियां कि तुस दिख्खी सकने कि जेह्के तुस थोआढ़े ग्रांऽ दे स्कूल होंदे न ते उत्थें जेह्के गौरमेंट न स्कूल जेह्के थोआढ़े ग्रांऽ दे उत्थें जेह्के टीचर न ओह् बच्चे गी स्हेई तरीके ने पढ़ांदे नी हैन ते इसलेई जेह्का थोआढ़ा न्याना होंदा जां तुस आपूं सोचने कि असें अपना जेह्का न्याना ऐ ओह् कदें बी ग्रांऽ च नी पढ़ाना ऐ असें उसी शैह्रै च भेजना पढ़ने आस्तै ते जेह्के साढ़ै शैह्रे दे स्कूल आई गे इत्थें जेह्के प्राइवेट स्कूल न साढ़े शैह्रे दे उंदे च जेह्का थोआढ़ा न्याने गी पूरे स्हेई तरीके ने पढ़ाया जंदा ते जेह्का टीचर होंदा ओह् पूरा ध्यान लाइयै दिखदा कि एह् बच्चा किन्न थोआढ़ा न्याना किन्ना पढ़ा दा किन्ना नेईं पढ़ा दा अगर नेईं पढ़ै तां थोआढ़े घार धोड़ी फोन करदे कि ओह् थोआढ़ा न्याना पढ़दा नी ऐ पर इयां तुस दिक्खी लैओ कि थोआड़े ग्रांऽ दे स्कूल न ओह् कदें बी ऐसा नि करदे हैन ते ओह् ना बच्चे गी पढ़ांदे पर इक चीज ऐ एह् कि जेह्का थुआढ़ा न्याना ऐ उसी एह् एह् दिक्कत आई आई जंदी उत्थां ग्रांऽ दा शैह्र धोड़ी पढ़ने औने आस्तै कि बस्सै दा बड़ा चक्कर ऐ जेल्लै ओह् उत्थें अपना घर दा आवा दा होंदा पढ़ने आस्तै ते उसी केह् होंदा केईं बार नोआड़ी जेह्की बस होंदी ओह् लेट होई जंदी चिर लोआंदी ते जां फ्ही के जां केईं बारी ओह् खराब होई होंदी कि ओह् जेह्दी वजह कन्नै लेट पुज्जदा स्कूल नी अपनै ते जां फ्ही केईं बार ऐसा होंदा कि इन्नी ज्यादा बरखा पोआ दी होंदी ते ओह् तां बी नी आई सकदा अगर आई बी जा तां बी उसी चिर लग्गी जंदा अप तेल्लू धोड़ी जेह्ड़ा ओह्दा पैह्ला पीरियड जेह्का होंदा तां ओह् होई गै गेदा होंदा ते फ्ही ओह् पुजदा चलो फ्ही बी ठीक एह् पर एह् एह् सब किश उसी मुश्कलां औंदिया न इक स्कूलै च अपने ग्रांऽ दे स्कूलै शा लेइयै शैह्रे स्कूलै होने थुआढ़े थुआढ़े न्याने गी एह् एह् दिक्कतां आई सकदियां